ہلو ہوں ہاں کہاں کا بنوانا ہے ٹکٹ ہمارے یہاں بنتا ہے ٹکٹ بنتا ہے ٹرین کا بنتا ہے بس کا بنتا ہے

ہاں تو مطلب ٹرین کا بنانا ہے بس کا بنانا ہے تو وہ بس کا ٹکٹ ہوا پندرہ سو دو ہزار تک کا ٹرین کا ہوا سلیپر میں ہیلو ہیلو ٹرین کا بن جائے گا اور سات آٹھ سو لگے گا اس میں ہاں سلیپر کا پانچ سو لگے گا فسٹ اے سی کا اٹھارہ سو لگے گا اور تھرڈ اے سی ہے میں بارہ سو تیرہ سو لگ جائے گا تو آپ کو جیسا بنوانا ہے ویسا بتائیے اور بنوائیے اور جیسا ہاں سب کچھ ملے گا اب یہ ڈسائڈ کریے کہ اب ہاں ٹکٹ ملے گا آپ کو بالکل کنفرم ملے گا آپ چوز کریں کہ کس کا بنوانا ہے ٹکٹ بس کا بنوانا ہے ٹرین کا بنوانا ٹرین کا بتا رہی ہے تو ٹرین کا ہی بنے گا کیوں نہیں بنے گا بن جائے گا ٹکٹ اور بنواؤ ہاں کنفرم ٹکٹ ملے گا تمہیں بس پرائز یہ ہے پانچ سو ہے پانچ سو ہزار بارہ سو پندرہ سو ایسے ہی ہے ٹکٹ دو ہزار پچیس سو اب جس حساب ہاں تو اپنے حساب سے بناؤ پھر جس میں بنوانا ہے سلیپر ہے اے سی ہے تھرڈ اے سی ہے سیکنڈ اے سی ہے

ٹھیک ہے کوئی نہیں بن جائے گا ہاں ہاں بن جائے گا بن جائے گا ہاں سب کا بنے گا کون سے کلاس میں بنوانا ہے کون سے کلاس میں بنوانا ہے مطلب اے سی میں بنوانا ہے یا سلیپر میں یا جنرل میں بتاؤ یہ تو بتاؤ گے کس میں بنوانا ہے ہاں اے سی میں بھی اویلیبل ہیں بن جائے گا ٹھیک ہے چھ بجے شام تک آئیے ہماری دوکان پہ بات بات کرتے ہیں اور ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ یہ یہ سب سیٹ اویلیبل ہے جس میں بنوانے کا من ہو اپنا بنوانا چھ بجے آئیے کوئی بات نہیں آئیے بیٹر ہے اوکے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آئیے